مجھے افسانہ اور ناول لکھنے کا بہت شوق تھا اور میری یہ چاہت تھی کہ کسی فلم رائٹر کے ساتھ میں کام کروں لیکن فلم رایٹر تک پہنچنا میرے لئے بہت مشکل تھا پھر میں نے اپنے ناول اور افسانوں کو اخبار میں شائع کروایا تھوڑے دنوں بعد مجھے ایک کال آئی وہ کسی فلم رایٹر کے مینیجر کا کال تھا انہوں نے مجھے ممبئی بلوایا فلم رایٹر سے ملوایا اور پھر انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی جاب آفر کردی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے موقع فراہم کیا میرا ان کے ساتھ کام کرنا یہ میرے لئے بہت فخر کی بات تھی